हाँ नमस्ते दीदी क्या लेंगी मछली लेना है तो हमारे कितना लेना है एक किलो रोहु तो हमारे यहाँ तो थोक का मिलता है सोचिएगा कीलो के भाव से तो नहीं हमारे यहाँ थोक के भाव से जाता है हाँ ठीक है और देखते हैं नहीं तो काट के नहीं तो फिर मान लीजिएगा छोटा है तो फिर आप ऐसे ही दे देते हैं खड़े मछली ठीक है चलिए ठीक है और हमारे यहाँ का स्वादिष्ट मछली भी होता है हमारे यहाँ भी की बहुत बड़ा बिकी काट के देखिए जो है एक किलो है वह आपका आएगा एक सौ सत्तर का अरी दीदी हमारे यहाँ देखिए थोक का हम लोग माल बेचते हैं यह एक दो किलो वाला काम नहीं करते हैं पर आप आई हैं दूर से तो हम इसलिए आपको दे रहे हैं डेढ़ सौ कीलो तक का चलिए दीदी उन्नीस बीस हो जाएगा पर हमारे यहाँ तो थोक का ही माल जाता है ज़्यादातर हम लोग थोक का ही माल देते हैं सप्लाई करते हैं और हाँ और दीदी हमारे यहाँ का मछली जो है बहुत ही टेस्टी बहुत ही स्वादिष्ट होता है बनाएँगी खाएँगी तो कहेंगी एक बार ले जाएँगी तो बार बार आप आएँगी ठीक है तो फिर ठीक है हम दे रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप आइएगा तो और लोगों को लेकर आइएगा क्योंकि मछली खाएँगे तो टेस्ट भी अच्छा होगा तो और लोगों को लेकर आइएगा दीदी ठीक है

खड़ा मछली कितने किलो मिलेगा वैसे तो एक सो चालीस रुपया किलो हम लोग देते हैं और जो बोलते हैं काट कर जो हुआ है तो आपको बताएँ एक सौ सत्तर हाँ नहीं दीदी सौ रुपया किलो कहाँ मछली है देखिए हम लोग तो पहली बात है कि हम लोग थोक के बेचते हैं एक दो किलो तो देते नहीं हैं और आपको सिर्फ़ एक किलो चाहिए तो उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं ना दीदी हाँ ठीक है नमस्ते दीदी